यस कौन

तो आप कार लेकर आ जाइएगा

हूं तो आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए आप इधर पर आ जाइएगा गौतम वार्ड ऑल ऑललाइन की दुकान के बाजू में है हूं जी उधर ही पर है मेरी सॉप आप आ जाइएगा उधर ही पर

मेरी पेमेंट क्या आपकी लाइट चेंज करनी है और

हूं तीन चार हजार रुपये लग जाएँगे हाँ तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है तो आपका पूरा टोटल खर्चा रहेगा पाँच हजार रुपए तक चला जाएगा क्योंकि गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है न उसमें बैटरी वगैरह चेंज होएँगी लाइट वगैरह बदलवाएँगी सब ऑयल देखना पड़ेगा ऑयल भी चेंज होएगा

आप कल आ जाइए आज ही आ जाइए तो आप आज ही आ जाइए आज ही कर दूँगी आप दस पंद्रह मिनट से आ जाइए आपको आध आधे घंटे या एक घंटे लग जाएँगे गाड़ी ठीक करने में वो उसकी बैटरी लाइट सब चेंज होगा न तो थोड़ा टाइम लगेगा

नहीं हमारे सॉप पर वैसे सब है ठीक है ओके